सहरसामे आम पारम्परिक व्यञ्जनके रूप जे पाबनि तिहार या घरक नाश्ता लेल लोक बना कऽ राखैत छथि ओहिमे ठकुआ पिरुकिया रामरुचि ओ बहुत प्रसिद्ध छै एकर अलावा विभिन्न प्रकारक आमक अचार मखान लोक अपन व्यञ्जनमे भोजनमे उपयोग करैत छथि एहि जिलाके ई संस्कृतियो छै एहिठुमका पान आ मखान बहुत प्रसिद्ध छै मखानक खेती कऽ कऽ लोक व्यापारो करैत छथि आ मखान एहिठुमका पर्व त्यौहार शादी विवाह उपनयन मुण्डनसभमे ओकरा शुभ मानल गेल छै